हमरा एन्ने बहुत प्रकारके भोज भात होइ छै जइसेकि शादीके भोज श्राद्धके भोज जनउके भोज शादीके भोजमे पहिले शादीसे पहिले लोक पञ्चैती बैठबै छै पञ्चैती बैठेलाके बाद दोसरके खाइ छै केकर के नहि खाइ छै ओकरा कहल जाइ छै जे नहि खाइ छै ओकरा नहि कहल जाइ छै ओकरबाद कि बनतै नहि बनतै ओकरबाद सब डिसाइड होइ छै फेर हलुआइ मँगाएल जाइ छै ओकरा सब समान किनिके देल जाइ छै तब ओ हलुआइ ओकरा बनबै छै तब होइ छै भोज भात फल्लाँ चिल्लाँ श्राद्धके भोजमे पहिले पूजा करल जाइ छै ओकर श्राद्ध क्रियाकर्म होइ छै एगारह दिनतक ओकरा मतलब जे करता बनै छै ओकरा खाना पानी त्यागिके ओकरा जा तक ओकर नहि होतै प्राण प्राण प्रतिष्ठा नहि पुरतै ता तक ओकरा नहि खाना पानी सबचीज त्यागै पड़ै छै फल फलहारपर ओकरा रहै पड़ै छै सहिके रहै छै लोक तब ओकर जे प्राण प्रतिष्ठा पड़ि जाइ छै तब ओकरबाद ओकरा खाना पिना दैके भोजभात करिके ओतऽ ओकरा सम्पन्न करल जाइ छै हमरा एन्ने पिकनिक भी मनाएल जाइ छै पिकनिक जइसेकि हमे दस गो छौँड़ा मिलिके लोग बनबै छै अनेक जाँहि ताँहि लोक जेना जङ्गल झाड़मे बैठलिए गाम घरमे कहीँ एगो जगह होइ छै ओइजाँ बैठिके अपन दस गो छौँड़ा मोन बनल तऽ हँ हँ कएलक सभ मिलिके किछु किछु बनै छै जेना मुरगे चावलके पिकनिक होइ छै तऽ पिकनिक मनबै छिए हमरा मीट भात आओर ई आओर सब नहि छै हमरा आओर पूड़ी सबजी रसगुल्ला इएहसब खाइके बड़ी बढ़िआँ रहै छै मीट भात हमरा ईसब जीव हत्या बहुत खराब लगै छै जीव हत्या नहि करैके चाही जेना हमर जिनगी छै ओनाहि दोसरके जिनगी छै जीव हत्या बहुत पाप भेलै जीव हत्या नहि होइके चाही अएसेहि सब होइ छै हमरा एन्ने जेना श्राद्धके भोज बोलिए देलिए जनउके भोज बोललिए जनउ होइसे पहिले पहिले पूजा दै छै जकर जनउ होइ छै ओ लड़काके सहै पड़ै छै ओकरा जा तक ओकरा जनउ नहि होतै ता तक ओ किछु नहि करि सकै छै आगाँ चलिके ओकर शादी भी नहि हो सकै छै जनउ अधिकतर बाभनमे देल जाइ छै सुद्दरमे ईसब प्रथा नहि चलै छै सुद्दरमे जकरा लैके होइ छै लै छै जकरा नहि लैके होइ छै नहि लै छै जनउ सब खातिर नहि छै जकरा क्षम क्षमता छै ओकरा रखैके वएह राखि सकै छै दोसर कोइ जनउ नहि राखि सकै छै जनउके भी किछु नियम छै जनउ लेलाके बाद इन्सान बिना ओकरा पेशाब करै जाइ छै जेना ओकरा जा तक कानपर नहि चढ़ेतै ता तक ओ पेशाबे नहि करतै जा तक ओकरा हाथ हाथ अच्छासे वॉश नहि करतै तऽ लोक नहि धोतै तातक जनउ कानपरसे उतारि नहि सकै छै कोइ भी चीज ओकरा सबचीजमे नियम छै जे सब कोइ नहि फॉलो करै छै ओहि कारणसे सब कोइ जनउ भी नहि लै छै जनउमे बहुत खरचा लागै छै मानहो एक शादीके खरचा लागि जाइ छै भोजभात बहुत सगरे नोतै छै पञ्चैती होइ छै लोक समाजके सङ्ग मिलिके रहै पड़ै छै नहि तऽ लोक गारि बात देलक बहुत प्रकारके बात होइ छै समाजमे अइसेहिए मिलिके रहै पड़बे करै छै तभिए भोजभात फल्लाँ चिल्लाँ सबचीज होइ छै करै छै लोक जेना एक दोसराके साथ दै छै एहि सबचीजमे एना नहि तऽ लोक अगर भोज भैआरी नहि हमे दोसरके नहि देखबै तऽ दोसर कोइ तोहर देखतऽ नहि देखतऽ तऽ फेर तोर सम्हरतऽ अकेला तोहरासे कोइ चीज ओहि कारण मिलिके सब काम करै छै ताकि समाजमे सब मिलल रहै एक दोसराके प्रति कोइ भेद भावना नहि रहैके चाही ईसब गलत बात छै समाजमे एक दोसरासे सब मिलिके रहैके चाही भोज भैआरी ईसब चलिते रहै छै कभी कभी होइ छै कि बहुत घरमे देखै छिए भोज होइ छै जेनाकि लोक कन्ये जमेलक कन्या जमेलाके बाद खाली लड़किए ओकरामे खाइ छै कुमारि कन्या जमबै छै लोक ओकरामे खाली लड़किए खाइ छै एक दान भै गेलै लेकिन बहुत बहुत आदमी देखै छिए कि लड़कीके खिएलाके बाद भोजो दै दै छै अपन से खुशीके बात होइ छै जेना भोज भैआरी दै देलक ईसब आम बात भेलै भोज भैआरी देनाइ मतलब एकरामे बहुत खरचा छै लेकिन खरचा ओहिमे खुशीसे बेसी बढ़िके थोड़हि छै खरचा छै कि जेनाकि समान किनलिए जेना आब हमरा फल्लाँ चिल्लाँ जेना पूड़ी सबजी बुनिआँ रतुआ फल्लाँ चिल्लाँ बनाबैके छै ईसब चीज पहिले समान अएतै ओकरबाद ओकरा हलुआइ बुक करल जएतै बरतन अएतै ओकरा बनेतै ओकरबाद ओकरा फेर अजबारिके रखतै एकजगह कहैके ओकरा फेर पहिले भोग लगेतै भण्डार घरमे ओकरबाद सभ लोकके खिलबै छै सभ लोकके खिलबै छै लोक खाइ छै तब ओकरा कहै छै कि हँ अच्छा बनलऽ कि खराब बनलऽ खराब बनै छै तऽ फेर लोक खाना बरबाद हो जाइ छै कम लोक खाइ छै अच्छा बनै छै तऽ वएह दुइ पूड़ी धसैके लोक खाइ छै आओर सब इएहसब होइत रहै छै आओर कि